हॅलो आं द्रविड जल्मी उलयतां रे हें रे एक काम आशिल्लें बारीक शें आमचे मरे येता त्या आयतारा मरे एक भांडारी समाज मरे ट्रॅक आसा आमी मरे मयनापी वयतात सावथाक कळ्ळें म्हणून मरे म्हाका मरे एक तुज्या कडल्यान एक थोडे डीश ऑर्डर ऑर्डर करून म्हाका व्हरपाक जाय आसले तेन्ना तुजे कडेन चायनीज म्हण ना जाल्यार मॅक्सिकन म्हण ना जाल्यार असलें कितें आमचें गोवन सुद्दां तूं आमचें बरें डीश करता न्हू म्हण एक गोवन चिली म्हूण ना जाल्यार स्टार्ट्जांत एक कितें दी म्हाका अशें कितें आसल्यार म्हाका सांग रे कळ्ळें तुका केन्ना कितें तें तुका सांगता तूं फकत म्हाका एक परत कॉल बॅक करून केन्ना आनी कशें कितें तें सांग ए म्हाका रेट तुजी दी कळ्ळें आनी तुका हांव एक फाल्यां परत फोन करतां कळ्ळें कित्याक की जितकें बेगीन म्हाका तूं दितलो पळय रेट तुजी त्या पैकी तुका मागीर हांव सांगतां ओके बरें तर बरें आं द्रविड